जोंनि ओनसोलावथ' थोजासे मोनजायैआ सरासंस्रा जेंना नङा मानोना जोंनि ओनसोलाव बयबो गावबागावनि जिउ खांनायनि गावबागावनि सानसेनि जानाय आदारखौ मोजाङैनो मोजां मोनजायो मानोना जोंहा माखासे राहाफोर दङ आरो सरखारनिफ्रायबो माखासे जोङो जानायनि राहाखौ मोनो जेरै जोङो दानफायाव माइरं मोननाय बायदि बायदि आरो जोंहा गोगो दै बेफोरबो जोंनिथिं जोंनि ओनसोलाव गैया होननानै बुङो आंखाला जोंहा गोगो दैनिबो गैया मानोना जोंनि ओनसोलाव जोङो गोगो दैखौ जों गोबां बिबाङैनो मोननाय जायो लोंग्रा दै जोङो हा सिंनिफ्रायनो बोखोनानै लोंनाय जायो नाथाय बेफोरखौ सोदांनानै लोंनो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेफोरबायदिनि जेबो हाबाफारिफोर लानाय जायाखै मानोना जोङो बेखौनो हा सिंनिफ्रायनो बोखांनानै डाइरेक्ट लोंनाय जायो मानोना जोंहा बेफोरनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो जों बेफोरजोंनो सोलि बोगासिनो नाथाय जोंनि इयुनाव जुदि माबाफोर जोंहा बेफोरनि फारसे माबाफोर जेंनाफोर जायोब्ला जोङो बेफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोङो सरखारि आरो सरखारि नङै माखासे हाबाफारि लानाया गोनां मानोना जोंहा बेफोरनि गेजेरजोंसो जोंनि जिउखांनायाव गोबां बिबांनि गोहोम खोख्लैयो आरो थांनानै थानाया गोबां बिबांनि मदद होयो जोंनि जिउ खांनाय राहाया बेफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोंनो नांगोन जाग्रा आदार आरो गोगो दैनि फुंखा जोंहा दा जाग्रा आदारफोरखौ जोङो जानला मोनला बाहाया लासे एबा गावनि थिखानाय जाग्रा आदारफोरखौल' जोङो गावबागावनि रोखोमै जानानै आरो जोङो दै लोंग्रा दैखौ एसेब्लाबो खम खालामनाय जोङो बेखौ बाहायनांगोन